जॾहिं मां नंढो हुउसि त मां जॾहिं स्कूल जी छुट्टियूं थींदी हुयूं मोकल थींदी हुयूं त असां

गर्मीयुनि जी छुट्टियूं अची आहिनि त असां वञूं पंहिंजी मासी जे वठ वञूं पंहिंजी नानी ये वठ वञूं त असांखे ॾाढो बि ॾाढो मजो ईंदो हुयो असां जीअं हाणे नागपुर वया से जॾी नंढो हुयमि मां नागपुर वियासीं त हुते मुंहिंजा ॿिया मासी जा ऐं ॿार ऐं असां मिली करे जीअं लगर उॾाईंदा हुआसीं ऐं हुते हिक नदी हूंदी हुई हुते नागपुर नदी हुते असां वञी करे ऐं हुते तैराकी कंदा हुआसीं सनानु कंदा हुआसीं ऐं अॻिते हुते हुननि जा असांजे मासर जा हुते खेत हूंदा हुआ ऐं कफां जा त असां होॾे हली वेंदा हुआसीं ऐं हुते थोरा फलनि जा वण हूंदा हुया त हुते अम्ब अम्ब अम्ब पटे करे या ॼमूं हूंदा हुया हुओ पटे करे उहो खाईंदा हुआसीं तमामु ॾाढो मज़ो ईंदो ऐं वधीक मज़ो ईंंदो हुओ असां हुते गिल्ली डंडो बि खेॾंदा हुआसीं ऐं कंचन सां खेॾंदा हुआसीं ऐं हुते वरी काॾे वञिणो हूंदो हुओ गांओ में या होॾे आड़े पाड़े में त असांखे हुते ऐं घोड़ागाड़ी मिलंदी हुई मतिलबु जंहिंखे टांगो चवंदा आहिनि हुन में वेही करे असां ॾाढी मौज कंदा हुआसीं त असांखे लॻंदो हुओ की असां हुते स्वर्ग में अची विया आहियूं छोकी ॾाढो असांखे ॾाढो एक्सपीरियंस ॾाढो सुठो आहे मतिलबु इयो त इन करे मूंखे हमेशह उहे ॻाल्हियूं याद ईंदियूं आहिनि ऐं हाणे बि मनु कंदो आहे की असां उहो बचपन वापसि अचे ऐं असां उअं ई मौज कंदा रहियूं